आंनि प्रडाना बेनो दा आङो दाख्लि बेंटल बाजारनिफ्राय सिखा मोनसे लाबोदोंमोन हाग्रा एवनो थाखाय दा बे सिखा लाबोनाया बोरैबाबा एगे बेखारसो जादों जाहैदों मानो होमबा हाग्राखौ दानफैबाय आं लाबोनानै बिखुं थिखुं दोनानै उनलायनानै दानिया गेददा गेददि जाबाय आरो बौलाबो बुथुवासो बेखौ आंबो आङो मोजां मोनाखसै आरो आंनि आंनि गोसोआ एसे बाजानानै फानग्राफोरखौबो एसे रायहरबाय आं बिसोरो आंनो थगायनानै हरबाय दा सिखाया बुथुवा बौवाखसै